मिगी सारें कोला शैल अपना कटरा शैह्र लगदा जित्थै अस रौह्नदे आं इत्थै कटरा शैह्र ते साढ़ा काफी ज्यादा मश्हूर शैह्र ऐ तुस कुतै बी सर्च कर लाओ ते कटरा शैह्र दे बारे बहुत अच्छे अच्छे चीजां सनांदे जित्थै साढ़े इत्थै देवियां दा वास ऐ जि'यां साढ़ा इक माता वैश्णो होइया इत्थै काफी सारे लोक दूर दूर दे औंदे इत्थे दर्शन करने और इत्थै काफी सारे साढ़ा कटरा शैह्र ऐ जेह्कड़ा ओह् इक तीर्थ स्थलें कन्नै मश्हूर शैह्र बने दा जित्थै इक कटर माता वैश्णो देवी होइया और दूजा देव नौ पिंडियां होइयां देवी पिंडियां होइयां और ग्हार बाबा जित्तो होइया काफी सारे जि'यां बड़े सारे स्थल न जेह्दे कन्नै साढ़ा कटरा शैह्र ऐ मश्हूर होए दा और असें बी बड़ी खुशी होंदी ऐ कि साढ़ा जेह्ड़ा कटरा शैह्र ऐ ओ इन्दे चीजें कन्नै मश्हूर होए दा माता रानी दा वास जेह्दे कन्नै असें बी बड़ी खुशी होंदी ऐ और अस जदूं साढ़े नवरात्रे होंदे न माता रानी दे ते अस बी बड़े खुशी कन्नै अस अपनी फैमली कन्नै जन्दे आं दर्शन करने असें बी बड़ी खुशी होंदी कि साढ़े ग्रां बिच कटरा शैह्र शैह्र बिच बाह्रे दे लोक औंदे दर्शन करने असें बी बड़ा अच्छा लगदा और कटरा बिच जैलूं नवरात्रे होंदे काफी सारे काफी सारे उत्थै सजावट होंदी माता रानी दी काफी सारे अच्छा लगदा असें बी और असेंई कटरा शैह्र कटरा शैह्र काफी अच्छा शैह्र ऐ जित्थै कटरा शैह्र माता रानी दा वास ऐ और नो जित्थै लोक ग्हार बाबा जित्तो औंदे जित्थै लोक बड़े दूर दूर दा शनान करने औंदे और काफी सारी ऐसी चीजां न साढ़े कटरा शैह्र बिच जेह्दे कन्नै साढ़ा कटरा शैह्र बी काफी ज्यादा मश्हूर होए दा और कटरा शैह्र बिच काफी सारी ऐसी चीजां पाई जंदियां जेह्दे कन्नै कटरा शैह्र मिकी काफी अच्छा लगदा और इक साढ़े कटरा शैह्र बिच बाग ए बाहु पौंदा इत्थै काफी सारे लोक जन्दे बड़े दूर दूर दा लोक औंदे अपनी अपनी अपनी फैमली कन्नै औंदे बुड्डे बुजुर्ग लोक औंदे अपनी मन्नतां लेइयै औंदे लोक अपने भगवान भगवान कोल अपनी काफी सारे मन्नतां लेइयै औंदे और असें अच्छा लगदा कि साढ़े शैह्र बिच लोग एह् सब चीजें एह् सब चीजां दिक्खने औंदे और कटरा शैह्र बिच माता रानी जिस जिस टाइम नवरात्रे होंदे ते कटरा शैह्र माता रानी दा बहुत अच्छा सज्जे दा होंदा

कि बाह्र जि'यां बाह्रली कंट्रियां होइयां उत्थां बी औंदे इत्थै कटरा बिच लोक दर्शन करने खासकर माता वैश्णो दे और इत्थै कटरा बिच एह् चीज ऐ कि बड़े सारे स्थल न जित्थै लोक दूर दूर दे एह् स्थल दिक्खने औंदे बाग ए बाहु होइया काफी सारे होइया और असें बी बड़ी खुशी होंदी कि साढ़ा कटरा शैह्र इन्ना अच्छा जेह्दे कन्नै अस बी डेली अपनी भैन भ्रा कन्नै जन्दे हर इक चीजां हर इक इंसान अपनी इंसान अपनी मन्नतां लेइयै औंदा कि भगवान साढ़ी एह् चीज पूरी करो और माता रानी काफी अच्छे तरीके कन्नै उंदी मिन्नतां पूरी करदी जेह्दे कन्नै लोग एह् सब एह् सब अपनी प्राथना करने ई दूर दूर दा इत्थै औंदे न ते कटरा शैह्र मि काफी अच्छा लगदा और कटरा शैह्र बिच काफी सारे लोक न काफी सारे सी काफी सारे जेह्ड़ा ग्रां ओह्ं बड़ी गै दुकाने कन्नै भरोचे दा जि'यां साढ़े इत्थैं अखरोट बगैरा बड़े कटरा माता रानी दे बजह कन्नै प्रसाद बगैरा जेह्ड़ा बनदा उंदा ओह्ब ड़ा पापुलर होए दा उंदे बजह कन्नै प्रसाद बगैरा जेह्ड़ा बनदा ओ कटरा माता वैश्णो दे जेह्ड़े इत्थां सारियां चीजां श्नरीगर दि'यां सारियां चीजां फल फ्रूट कटरा माता वैश्णो दे दरबार बिच जन्दे जेह्दे कन्नै उंदा प्रसाद बनदा ते असें बड़ी खुशी होंदी की साढ़े साढ़े जेह्ड़े कटरा शैह्र जेह्ड़ा ओ इक अच्छा तीर्थ स्थान ऐ जित्थै बड़े दूर दूर दे लोक औंदे और असें कटरा शैह्र बहुत अच्छा लगदा अच्छा ऐ कि साढ़े कटरा कटरा शैह्र बिच माता वैश्णो देवी दा वास ऐ जेह्दे कन्नै उंदा साढ़े सिर उप्पर हत्थ ऐ जेह्दे कन्नै साढ़ी जो फैमली ऐ नोह्ड़े उप्पर अच्छी समृद्धि ऐ ते इत गल्ला असें कटरा शैह्र बड़ा अच्छा लगदा